جى ہاں كتابيں تو پڑھتا ہوں ليكن فزيكل كتابيں نہيں پڑھتا ہوں بلكہ نارمل كتابيں پڑھتا ہوں اردو وغيرہ كى بہت اچھا لگتا ہے مجھے كتابيں پڑھنا اور نارمل كتابيں ہى پڑھتا ہوں ميں